جی میرے مجموعے سے متعلق یادگار یا دل اور دلچسپ کہانیاں یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ میرے مدرسے میں جب میرے مدرسے سے دوسرے مدرسے میں جلسہ تھا وہاں پہ جانا تھا لیکن کسی کو جانے کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ میں پرنسپل کی طرف سے اجازت نہیں تھی لیکن پھر بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد انہوں نے اجازت دے دی اجازت دے دی لیکن بہت جلدی سے سب کو نکلنا تھا کچھ لڑکیاں گیٹس کے اندر ہی رہ گئی کچھ باہر نکل گئی پھر جو باہر اندر رہ گئی تھی انہوں نے وہ بھی نکلے کی انہوں نے وہ بھی نکلی بعد میں تو پھر اکیلے ان کو جانا پڑا بٹ بہت اس ٹائم بہت اچھا لگا تھا